जोधपुर जिले की बात की जाए तो जोधपुर में अभी बी कई युवा हैं जो बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं काम की तलाश में तो उनके लिए ये एक चुनौती ही है कि उनके इच्छाअनुसार उनको काम नहीं मिल रहा है और पढ़ लिखने के बाद भी वो इधर उधर भटकते हैं तो मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि उनके लिए आप कुछ सोचें और जिस तरह की उन्होंने पढ़ाई की है उसके हिसाब से उनको काम मिले और वो अच्छे से रहें और अवसर देखे जाए तो अभी जैसे ये अशोक्स गहलोत सरकार ने खूब अच्छी अच्छी सुविधाएँ दी है युवाओं के लिए जैसे सफ़ाई कर्मचारी का अभी निकला था तो उसमें भी काफ़ी लोगों को जॉब मिला था और अभी फिर आया है तो काफ़ी लोगों ने वो भरें हैं फोर्म और सब चाहते हैं कि सबको अच्छे से सही जगह पे नौकरी मिले कई लोग है जो प्राइवेट भी जाकर काम करते हैं और उनको जितना वो काम करते हैं उतनी तनखाह नहीं मिल पाती है तो उसे भी उनके लिए वो एक चुनौती है तो युवाओं के लिए ये एक बहुत कठिनाई का समय है कि वो मतलब इतना दूर दूर तक जाकर काम कर रहे हैं और उनको अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है